मेरी ऐसी कई पसंदीदा फोटो हैं जिनके पीछे कहानियाँ भी है लेकिन हमारी दो ऐसी फोटो हैं जिनके पीछे यादगार कहानी है जैसे हमारे मित्र और हम लोग गए थे कुल्लू मनाली वहाँ हम लोग ने फोटो ले रहे थे तो कुछ क्या पर्स एक का पर्स गिर गया हो था उसमें से एक मित्र का नाम है हर्षित उसका पर्स गिर गया था तो हम लोग वह पर्स ढूँढने के चक्कर में हम लोग पद यात्रा करते करते थोड़ी दूर तक पहुंचे वहाँ घना जंगल दिखा और वहाँ अंदर एक बंदर के पास उसका पर्स मिला तो हम लोग वो बंदर का पीछा करते करते एक झरने के पास पहुँच गए और वो झरने के वहाँ हम लोग की यादगार फोटो क्लिक हुई गई जहाँ पे हम लोग को यादगार फोटो खींची गई है वह एक कहानी है जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं उसके बाद हम लोग एक बार जयपुर भी गए हुए थे जयपुर में हम लोग ने घूमा बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हम लोग ने बहुत ऐसी यादगार मोमेंट्स बनाएँ जहाँ हम दोस्तों ने मिलकर बहुत ज़्यादा मज़े करे और बहुत अच्छा लगा और वो भी हम लोग की एक यादगार पारी है उसके पीछे कहानी ये थी कि हम लोग जा रहे थे लेकिन जा नहीं पाए थे क्योंकि एक दोस्त के कारण वो प्लेन पूरा कैंसल हो चुका था और फिर उसके बाद एकदम समय पर उसने बोला कि मैं भी चल सकता हूँ तो फिर हम लोग ऐसे ही पहुँच गए वहाँ वो भगवान की कृपा से पहुँचे तो अब वहाँ भी एक यादगार फोटोग्राफ है हम लोग की जो हम लोग ने यात्रा करी हुई थी यह दो मेरी यादगार और पसंदीदा फोटोग्राफ और फोटो है